माँछ मारै लए सिखलियै हमरा आरके बाबा मम्मी माँछ मारै लए जाइ रहै ने तकरा आर लए खाना लए कऽ जैयै ने देखियै एना कऽ माँछ मारै छै हमर बाबा एना कऽ मम्मी ओना ओना कऽ मारै लए सिखलियै तऽ ओसब जे मारै तऽ हमरो आरके पानिमे घुसि जैइयै हमरो आरके ओना कऽ मारियै ओना कऽ मारिके हत्तापरके ऊँचकापरके फेकियै फेकियै पन्नीमे कऽ राखियै ओकरा लए कऽ घर आबियै ओकरा देखियै मम्मी पप्पा केना कऽ बनबै छै ओना कऽ बनाबियै ओनाके हेवए जेना कऽ देखियै मम्मी पप्पा सब्जी बनबै छै ओना कऽ सब्जी बनाबियै सब्जी बनाए कऽ जेना खाइ ओ सब ओना हमरा आरके खाइयै पहिने मम्मी पप्पाके संग जा कऽ माँछ मारै लए सिखलियै तऽ ओना कऽ मारियै ओहिने कऽ जेना मम्मी पप्पा बनबै तेना कऽ बनबियै धोबियै फेर ओकरा जेना देखियै मम्मीके एना करै छै मम्मी ओना हमहुँ करियै जेना मम्मी लोहियामे दए कऽ सब्जी बनाबै ओना कऽ हमहुँ बनबै लए सिखलियै हमहुँ बनाय कऽ बाल बच्चाके खियेलियै खाइ छियै ओहिने ओहिने कऽ सबकिछुके करैके लुइर सिख लेलियै जे एना माँछ मारै छै एना एहि माँछके राखै छै एना एहि माँछके बनाबै छै एना ई माँछके खाइ छै तेना कऽ सबकिछु सिखलियै करै लए आओर जखनी मम्मी पप्पा जाय लागै कहियो हमहुँ जेबौ मारै लए कहै है तोरा आरके लुरि नहि हेतौ कहियै है जेबै तब ने सिखबै सबदिन तोरे आरके मारि कऽ खियेबो हमरो आरके सिखबै तब ने हमरो आरके मारबै तऽ चैलि जैयै पछा सँ तऽ अच्छा खाएके नेने आयहे खाना नेने जैयै राखि दियै देख देख रहियै ओहि हत्ता पर सँ जे केना कऽ मारै छै ओना कऽ मारै हथोरि कऽ मारै एना कऽ पानिमे हथोरै गुरैक कऽ मारै ओहना कऽ हमराे आरके जैयै तऽ पानिमे होथरियै ओहना कऽ सिखलियै ओहना हमरो आरके मारै छियै मारिके बेच कऽ खेबो करै छियै बेचियो लै छियै ओहिसे दुइ पैसा भए जाइ छै तऽ बाल बच्चाके गुजर बसर कैरि लै छियै ओहिने ओहिने कऽ गुजारा काटै छियै लुइर सिखलियै तऽ माँछो मारि कऽ गुजारा काटि लै छियै फेर बिलमे कांकुर रहै छै देखियै बाल बच्चाके जे जाइ तऽ बिलमे हाथ दै ओहिमे सँ कांकुर पकैरि लै ओ कांकुर पकरै के लुइर सिख लेलियै पकैड़ि लेलियै कांकुर तऽ ओ कांकुर कहै छियै चढ़ाए पर लए जाइ छियै बेच लै छियै ओहो से दुइ पैसा भए जाइ छै तऽ बाल बच्चाके गुजर बसर कए लै छियै ओहिने ओहिने कऽ दिन गुजर काटै छियै मछली मारै लए सीख लेलियै माए बापके संगमे हे कांकोर पकरै लए सीख लेलियै सखी सहेलीके सङ्गमे जाइ छियै तऽ जेना जेना ओसब करै छै ओहिना ओहिना हमरो आरके कैरि कऽ गुजर बसर करै छियै ओहिने कऽ खेपै छियै गरीबके जीवन छियै तऽ कहुनाके तऽ कोनो कोनो चीज कैरिके खेपै छियै रहै छियै कमबै छियै खाइ छियै ओहिने कऽ ओहिने दिन गुजर जाइ छै आओर तऽ सरकारके सहयोग नहि छै जे ओहि लऽ कऽ गुजर बसर करबै वएह कांकुर डोका बेच कऽ बाल बच्चाके पोसै छियै दिन गुजर काटै छियै तब चैलि जाइ रहियै देखै रहियै नदी नहार हे वए जाइ छै माए बाप पछा लागि जाइ रहियै देखैत रहै रहियै एना कऽ मारै छै एना कऽ हथोरै छै ओहना कऽ मारियै ओहनाके दुनू हाथसँ हथोरियै ओहना पकरियै तऽ ओहनी क लुइर सिखलियै तऽ ओहए माइर कऽ गुजर बसर करै छी